हालो हॅलो सर आमच्या घरा कडेन पावस म्हण जाला आनी वारें बी येयल्लें तें डस्टबीन दिल्लीं तीं खंय खंय व्हांवोन गेलीं सगळीं सगळी घाण जाल्या तुमी मातशे येवन तींग साफ काडूंक शकता तुमच्या मनशांक धाडूंक जाता जाल्यार मात्शी कोशिश करा हालो सांकवाळे हें आं सांकवाळे शिनोळें पय जें नांव म्हणटात थंय हय आनी कितें तें मातशें बेगीन काडल्यार बरें आशिल्लें किदें ना की आमकां खंय बरोबर दिसना न्हय बरी घाण जाल्ली आसा सारकी अशें तुमी मातशें येवन करचें अशें म्हाका दिसता येतलीशी आनी हांव हांव इच्छा परगट्टा आनी बेगीन येया म्हण येवची म्हण तुमी